जेकी अॻिले हफ़्ते मां ॻाढ़ी चादर वरिती आहे हुन मां मां जामु ख़ुशि आहियां हुनजी कलर प्रिंट हिकदमि मुंहिंजे रूम जे पलंग ते जचे थी हुनजी लंबाई चौड़ाई हिकदमि मुंहिंजे रूम जे पलंग जेतिरी आहे कपिड़ो बि तमामु ई मख़मलो आहे मां हिन चादर मां तमामु ई ख़ुशि आहियां